असांजे हिसाब सां सिंधी असांजे क्षेत्र में सांस्कृतिक सुञाणप वधाइण में अहम भूमिका निभाई रही आहे छो त सिंधी माण्हू ॾाढा सम्झण वारा महिनती चुस्तु महिमान नवाज़ी वारा ऐं जॻहि जॻहि ते सिंधी ॿोलीअ खे वधाइण लाइ हिन जी संस्कृतिअ खे वधाइण लाइ ॾाढा कार्यक्रम हलाए रहिया आहिनि जीअं त सिंधी फ़िल्मूं ठाहे करे पंहिंजी सुञाणप वधायूं था ऐं माण्हुनि खे फ़्रीअ में पैसा नथा वठनि उन खे ॾेखारनि था की जीअं असांजी सिंधी ॿोलीअ खे वधीक महत्व मिले ऐं पाण सिंधी ॻाल्हायूं उन्हनि जो मक़सदु आहे त सोशल कमनि सां सिंधीअ जो वाधारो थिए माण्हू घर घर में सिंधी ॻाल्हाइनि हिन सां सिंधियत जी संस्कृति जो वाधारो बि थींदो ऐं असांजा सिंधी उन जी छा ॻाल्हि कजे सिंधी जी ॿोली असां ख़ुदि सिंधी आहियूं त असांखे ॾाढो फ़ख़ुरु आहे त असां सिंधी आहियूं मां सिंधी आहियां ऐं मां सिंधी में ॻाल्हाए रही आहियां मूंखे ॾाढो पंहिंजे मथां फ़ख़ुरु आहे की मां सिंधी घर में जनमु वरितो आहे इन लाइ मां चवंदमि सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली तंहिं खे मां कीअं विसारियां एतिरो चई मां विराम कंदमि सिंधी हर क्षेत्र में वधी रहिया आहिनि हर क्षेत्र में कमु करे रहिया आहिनि अॼु ॾिसो चाहे पढ़ाईअ में ॾिसो या उद्योग में ॾिसो बिजनेस हमेशा सिंधियुनि ई वधायो आहे अॼु कहिड़ो बि सिंधी माण्हू बिखारी कोन मिलंदो मांगण वारो कान हूंदो हो हमेशा पंहिंजी महिनत करे कमाए खाईंदा आहिनि